میں اپنی تحریر کو مزید بہتر بنانے کے لیے پہلے کوئی کتاب جو ہوں اس کو پڑھتا ہوں اس کے بعد اس پر کچھ دیر معانقے کی حالت میں غور و غور و خوص کرتا ہوں اور اس کے بعد قلم اٹھاتا ہوں میں تحریر کو خیالات سے اور تصورات سے پر بنانے کے لیے صبح کے وقت کا انتخاب کرتا ہوں اور ان ساعتوں میں جب کہ میرا دماغ بالکل خالی الذہن ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تحریر کسی بھی قسم کی تحریر کو لکھنے کے لیے آپ کے ذہن کو پہلے بالکل خالی ہونا چاہیے تاکہ وہ کسی بھی آنے والے نئے خیال کو اور جب آپ اس سے فل کرتے ہیں جب اس سے آپ بھرتے ہیں تو وہ بالکل نیا خیال ہوتا ہے اور تحریر کو بہتر بنانے کے لیے نئے خیال نئے تصورات یا کوئی بھی نئی بات جو کہ آپ کو تحریر کو مزید بہتر بنائے مجھے لگتا ہے کہ ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تار تحریر میں نظم وضبط کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی تحریر کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں